ہاں مجھے راجن پور اچھا لگا جو جو کوسی ندی کے کنارے ہیں وہاں جا کے ہم لوگ بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ کو اور وہاں بہت اچھا ہوا آتا ہے دیکھتے ہیں ناؤ چلتا ہے ناؤ گاڑی اتیادی چلتا ہے اور ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے جو کوشی ندی میں رہتا ہے کوشی ندی کے کنارے ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے کوشی ندی کے کنارے رہنا اور باٹھ آنے کے کارن چھتی بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ پہلے ہی اونچے اونچے زمین پہ چلے جاتے ہیں کہ جس طرح سے کسی آدمی کو نقصان نہ ہو چھتی نہ ہو اسی لیے ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں فھر ٹھنڈی کے موسم میں ہم لوگ کار کوش ندی کے کنارے بس جاتے ہیں اور گرمی میں کیں اونچی اسھان پ جا کے بس جاتے ہیں اور اور ہمیں اچھا لگتا ہے کوسی ندی کے کنارے میں رہنے